ہلو جی پنکی کلوتھ ہاؤس سے بول رہا ہوں میں جی بتائیے کس لیے کلوتھ لینے تھے سر سر یہ تو ہول سیل شاپ ہے یہ تو اچھا سر آپ نے جنڈر کیا چوز کیا ہے آپ دونوں بچوں کے رکھو گے یا پھر کسی ایک کے دونوں کے رکھنے ہیں آپ کو اچھا میل فیمیل دونوں کے لیے چاہیے اچھا آپ کا آپ نے ایج کیا ڈسائڈ کری ہے کہ آپ جو ہے نیو بارن بےبی سے لے کے ففت پانچ سال تک کے بچے کا رکھیں گے یا آپ کو لے کے اٹھارہ سال کے بچوں کا چاہیے کس طرح کا چاہیے آپ کو فائیو ایئر سے اٹین ایئر تک کے بچوں کے لیے اوکے تو سر اچھا ٹھیک ہے آپ کو اس میں ٹریڈیشن چاہیے یا ویسٹرن چاہیے دونوں چاہیے اچھا سر میں جو ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹریڈیشن جو ہے اور ویسٹرن جو اس کو بہت اچھے آفر نکلے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا ہم آپ اگر اور بچوں کے لیے بھی جیسے نیو بارن بےبی کے اور ایک سال کے بچوں کے تو بہت اچھی اس کے اوپر ہم آپ کو آفر دیں گے ہاں سر اور دیکھیے آفر کا تو ایسا رہتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا شاپ پہ آنا پڑے گا ہماری شاپ جو ہے یہاں پہ ہے اکھاڑے والی گلی زنانہ نگر للا پورہ یہاں پہ آجائیے آپ جی جی جی نہیں سر وہ تو جو ڈیفکٹیو مال تو جو ہے نا اگر آپ سو پیس خرید رہے ہیں اس میں ایک آدھ پیس تو ڈیفکٹ نکل نکلتا ہی ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے والے میں پانچ چھ پیس ڈیفکٹیو نکلیں تاکہ ہم واپس کرلیں پھر ہم ٹھیک ہے اوکے آپ آ جائیے گا اوکے